मैया आं गंसे मबाइल बायदोंमोन रियेलमि कमपानिनि बायनानै दा बाहायनानै आं मोजांखौनो मोनासै केमेरायाबो मोजां नङा बारा फ'कास जानो नागिरा आरो बेतारिया बिराद थाब थाब जोबो लोगोसे दानियाथ' मबाइलफ्रा गासिबो पार्स सारजिं जाजोबो खिनथु नैबे मबाइला पार्स सारजिं जाया आरोखि दा बे मोनसे बसथुखौ आं मोजां मोनासै बिराद गोबाव गोबाव लायो मबाइल सार्स जानायाव